मेरे जेह्के न बड़े सारे सपने डांस गी लेइयै मतलब बड़े जादा सपने डांस गी लेइयै कि अ'ऊं पैह्लें पैह्लें मतलब इ'न्ना डांस नेईं ही करदी पर मिगी शौक बड़ा हा डांस करना दा कि अ'ऊं नच्चांऽ भी नच्चियै सारें ई खुश करांऽ ते भी अ'ऊं मतलब बल्लें बल्लें इ'यां नच्चदी रेही पैह्लें ते में कोशिश करदी रेही इ'यां घर नच्चदी रेही टी वी उप्पर गाने लाइयै बल्लें बल्लें नच्चदी रेही ते भी स्कूल बी पार्टिसिपेट मतलब करी ओड़दी ही अ'ऊं छब्बी जनवरी बिच बी स्कूल स्कूल च पार्टिसिपेट करियै ते इ'यां मतलब थोह्ड़ा थोह्ड़ा मेरा झक्क छक्क बगैरा खु'ल्लेआ ते भी मिगी टीचरें बी मतलब जेल्लै अ'ऊं नच्चदी ही मिगी थोह्डे़ इ'यां निक्के मुट्टे प्राइज बी थ्होए फर्स्ट बी थ्होया इक बारी ओह् मतलब बड़ी कोशिश करियै थ्होया जेल्लै मतलब शैल डांस करन लगी बाकी शुरू शुरू च मेरी तारीफ जेल्लै तारीफ करना लग्गे बगैरा टीचर कि तू अच्छा डांस करनी नच्चनी शैल ऐं तू ते भी मिगी थोह्ड़ा जेह्का मेरा झक्क ऐ एह् जेह्का थोह्ड़ा खु'ल्ली आ ते नेईं ते पैह्लें मतलब इन्ना निं हा ते मेरी मतलब जेह्की एह् एह् ऐ मतलब डांस दे प्रति जेह्के गोल्स बगैरा न मतलब बड़े जादा न कि अ'ऊं चाह्न्नीं की हून अ'ऊं इ'न्ना नच्चनी ते निं नच्चनी ते ऐ मेरा मिगी बड़ा शौक ऐ अ'ऊं चाह्न्नीं कि अ'ऊं अच्छी डांसर बनांऽ मतलब अच्छी डांसर बनांऽ नेशनल लेवल तक्कर जां खेल्लने ई मतलब नच्चांऽ उ'त्थें इ'न्ने मेरे एह् शौक न की मतलब फिर अ'ऊं अच्छे प्राइज लेइयै आवां मतलब सारे लोकें गी खुश करी सक्कां अपने मतलब कि अ'ऊं सभनीं लोकें गी खुश करी सक्कां अपना ते भी अगर अ'ऊं इ'न्ना हारा बनियै अगर एह् मेरा ड्रीम अगर पूरा होइया ते भी में जेह्के बेचारे गरीब लोग न बड़े जादा गरीब लोग न उं'दे बी सपने पूरे करी सक्कां उ'नें ई अ'ऊं भी इक डांस क्लॉस खोलां ते उ'नें ई अ'ऊं फ्री च डांस सखांऽ उं'दा हा कोई इक रपेआ बी निं लें भी उ'नें ई अ'ऊं फ्री च डांस सखांऽ ते जेह्के बी ओह् जेह्के निक्के निक्के बच्चे ते उ'नें उं'दे उं'दे चेहरे उप्पर बी मेरी बजह् कन्नै हस्सी आवै ते भी अ'ऊं इ'यै चाह्न्नीं बस इ'यै इ'न्ना हारा ड्रीम ऐ मेरा की बेचारे जेह्के गरीब लोग न ओह् इ'यां ठोकरां निं खान जि'न्ना की मे दिक्खेआ की में जि'न्नियां ठोकरां खाद्धियां मतलब बड़ी गरीबी दिक्खी इ'यां दिक्खियै दिक्खी बहोत जादा गरीबी ते ओह् जेह्के बेचारे मेरे आह्ले लेखा जेह्के गरीब बच्चे होङन ओह् नेईं इ'न्ना बेचारे दिक्खन भी मतलब ओह् बी अपनी जेह्की सपने होंदे न ते ओह् बी अपनी सपने पूरी करे करी सकन मतलब जेह्के डांस दे प्रति जि'नें ई डांस करना बड़ा पसंद ऐ ते उ'नें ई अ'ऊं फ्री च डांस सखाई सक्कां अ'ऊं इ'न्ना बनना चाहन्नीं की अ'ऊं बस गरीब लोकें बच्चे गी मतलब डांस सखाई सक्कां ते ओह् बी मेरी बजह् कन्नै नेशनल लेवल तक्कर जाई पान बस इ'न्ना एह् जे मेरा गोल ऐ ड्रीम ऐ एह् मेरा बस एह् पाना चाहन्नीं अ'ऊं